जेनाकि से आलूके परौठा बनायल जाइत छै पहिले तऽ यूट्यूबमे जे देखैत छियै तऽ बहुत बढ़िआँ लगलै तऽ देखलियै तऽ कहलियै की लाउ शुरू करैत छी हमहुँ सब जेनाकि से आलूके पहले ओकरा उबाललियै उबालि कऽ उबाललियै उबालिके सोहलियै सोहि के ओहिमे धनिआ पात देलियै मेथी पात देलियै सब किछु मिला ओला कऽ जतेक मसाला भेलै सब मिला ओलाके ओकरा भूजलियै भाजलियै भूजिके ओकरा एकदम से जैसेकि से आलूके भूइज भाजि के सन्ना बना लेलियै सन्ना बना कऽ जेनाकि चोखा कहल जाइत छै सन्ना कहल जाइत छै अपन अपन भाषा हय की चोखो कहैत छै ओकरा आ सन्नो कहल जाइ छै तऽ जेकरा अपन जे समझमे आएल से कहलक तऽ ओकरा बनाक आओर ओहि आटा गूलिके रखले रहली आटा गूलिके रखने रहली ओहिमे भरली भरिके एकदम से मने बुलियै जेना कयलियै ओकरा भरिके आओर पूरी बनेलियै पूरी बना कऽ तेलमे एकदम से तेलमे जेकरा मर्जी भेल से तेलोमे छानिके खयलनि जेकरा नहि मर्जी भेल ओ अपन सूखा भी तवा पर बनाके थोड़ा थोड़ा तेल डालिके अपन बनेलनि ई सब यूट्यूब पर देखलियैया जैसेकि बढ़िआँ बढ़िआँ बात भेलया एलैया आब जेकरा जेना अपन बहुत रङ्गके प्रकार बना रहल छै जेनाकि से आलूएके परौठा हम अखनी कहली हँ परौठासँ तऽ बढ़िआँ होयत छै बढ़िआँ आओर अंडा जे खाय बला छै जे मछरी खैाय बला छै जेकरा जेना अपन खाय बला छै से अपन करैत छै जेना मछरी बनबै छै तऽ ओहो अनेक अनेक प्रकार से बना रहल छै आओर जे आलू लोग कैयम प्रकारके साग सब्जी होयत छै ओतेक लोक तऽ गिनती करबहुन तब गिनती तऽ करैल नहि जाइत छै जेकरा जेना मर्जी भेल एगो आलूके जतेक प्रकार भेल ओतेक बना लेलक साग हर सब्जीमे हर चोखा बनयलनि सब्जी बनयलनि प्रत्येक समानमे आलू नहि देलनि तऽ किछु बनबे नहि करैत छै तऽ आलूके तऽ सबसे मायने रखल जाइत छै जेनाकि आलूके परौठा बनेलियै हँ या तरुआ बनेबै चोखा बनबै सब्जी बनबै आ जेनाकि हमहुँ सब सन्ना कहैत छियै तऽ सन्ना बनेलियै कते रङ्गके भाषा होयत छै अपन जेकरा जेना मर्जी भेल कहलनि देखियौ सबसे फेवरेट आलूके पूरी अखनी यूट्यूब पर जे सीखलियै यऽ से सबसे पूरी बढ़िआँ सीखलियै यऽ की से केना पूरी बनते तऽ केना अच्छा लगतै आओर जे अपन अथी भेलै जेकरा जेना मर्जी भेल से कयलक लोगो तऽ कतेक रङ्गके कतेक प्रकारके साग सब्जी बनैत छै अपन बनयलक अपना मर्जी से